आबाद खालामनाय समाव माइ गायनाय समाव बिराद बिराद माबायो आदि थिखा गायनाय थिखा लायै लायै बुरजा बुरजा गुरना लानानै गायजोबलांला फुजोबलांला थाखाखौ खावफा लांनानै ग्रोब दोनो थगायना थाङो नै दाबो दिगदार जायो हा गायग्रानि मालिख न'खरा आबाद मावग्रा न'खरा आदि थिखा गायग्रायाबो खामलाफ्राबो दाना मोजां नंला फुरा मावना होला हा मालिखफोरनो इफोरबायदि जालांजोब्बाय दानि जुगाव मोजां माबालिया गायनाय फुनायफोरखौ मोजां दैखांना होला हानाय समावबो बेनो ग्रोब बुरजा बुरजा आवग्रिना लानोसै हाजोबला माइ हानायखौबो गायनाय फुनायावबो बिनो खिथि आबाद मावना जानायाबो खम नङा बिराद खस्थ' मोनो मानसिफ्रा खिथि मावना जानायाबो गायनो होननानै गायब्लाबो जाला ओरैनो खामला बुरजा बुरजा ओरैनोसै आदि थिखा आवग्रिजोबना लानोसै ग्रोब गायफुंजोबब्ला फुफंजोबब्ला खावफा गालांनानै थांसै नै बिदि खालामलाङो दाना दानि खामलाफ्रा आदि थिखा लानानै हा बन्दक लाब्लाबो बिनो आदि थिखा लाब्लाबो बेनो मोजां नंला दाना गोदोनि बायदि जाला दानि जुगाव बोरै जालांखो गायनाय फुनायाबो जालायलांला